जैसे कि आप देखते हैं कि कच्चा घर रहता है तो बहुत तरह के जानवर घर में घुस जाते हैं इसीलिए जब हमारे पास मिट्टी का घर हो तो उसको हमें हमेशा साफ़ सफ़ाई रखना चाहिए और घर में यह देखना चहिए कि घर में कहीं बिल उल तो नहीं है यदि हैं तो उसको मिट्टी से अच्छे से ढक दीजिए उसको भरकर अच्छे से लीप दीजिए कच्चा घर है तो उसको कम से कम हफ़्ते में दो बार उसको लीप दीजिए लीपने से घर में जितने भी गंदगी रहेंगे वह सब साफ़ हो जाएँगे और अगर की कीड़ा उड़ा भी कुछ भी अगर आएगा तो ओ अंदर घुस नहीं पाएगा यदि आप देखते हैं कभी कभी हम जाते हैं आते हैं कहीं तो हमें कुत्ता भी काट लेता है तो कुत्ता के काटने से देखिए ऐसा होता है कि आदमी कभी कभी पागल भी हो जाता है और कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है अगर हमें दस साल पहले कुत्ता काटा है तो उसका असर हमको दस साल बाद भी दिख जाता है इसीलिए हमें कुत्ते के काटने पर हमको तुरंत इंजेक्सन लगवाना चहिए और डॉक्टर जब तक बोले हमको दवा करनी चाहिए और रही साँप वाली बात तो साँप को आप देखते हैं कि कभी कभी काटता है तो मनुष्य मर भी जाता है तो इसके लिए हमें कम से कम जब हमें साँप काटे तो हमें जो झाड़ फूंक करते हैं उसके पास अगर नज़दीक हो तो उसके पास जाना चाहिए तुरंत झाड़ फूंक करवाना चहिए फिर उसके बाद हमें अस्पताल जाना चहिए अस्पताल जाकर उसका अच्छे से इलाज करवाना चाहिए जब साँप काटे तो आप उसको तुरंत एक कपड़े से लेकर साँप जहाँ काटे उसके ऊपर खूब कस कर बाँध दीजिए ताकि जो विष है ओ पूरे शरीर में न फैलने पाए कस कर बांधेंगे तो